हमर इलाकामे मधुबनी शहरक आर के कॉलेज आओर सरकारीमे

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आओर सरिसब पाहीमे एल एम एकेडमी ओहिना पण्डौलमे आर एन कॉलेज बहुतो एहन शिक्षण संस्थान अछि जे आइ अपन उचित शिक्षा दऽ कऽ बच्चासभमे बच्चासभके योग्य बना रहल अछि आ जकर कारण अछि जे एखनहु आर एन कॉलेज पण्डौलके बहुतो कॉमर्स सङ्कायके बच्चासभ वाणिज्य काजमे बहुतो ठाम भारतवर्षक बहुतो क्षेत्रमे काज कऽ रहल छथि नीक नीक पदपर छथि आओर हम एहिठामक शिक्षाके गुणवत्तासँ पू पूर्णरूपेण सन्तुष्ट नहि छी कारण जहिना जे सुविधा बड़का बड़का इस्कुल या बड़का बड़का शहरमे भेट रहल छै जेना स्मार्ट क्लास जेना अहाँके स्मार्ट हॉल रहबाक चाही सेमिनार होयबाक चाही वाइ फाइ पूरा फुलफिल रहबाक चाही ई सभ चीज जे छै आओर दोसर प्लेसमेन्ट यदि कोनो शिक्षण संस्थान मे पूरा हंड्रेड परसेन्ट प्लेसमेंट भेटय लगैत छै ओहि शिक्षण संस्थानके बेसी महत्व बढ़ैत छै आओर ओकर गुणवत्तो औतै तखन कियाक तऽ जखनहि अहाँ कोनो चीजके बढ़िआँ आउटपुट देबै तऽ एकटा नीक उत्पादन देबै तऽ अहाँके ओहि शिक्षण संस्थाके गुणवत्ता बढ़तै जे शनैः शनैः भऽ रहल छै लेकिन पूरा जे छै ओ एखन डेवलप नहि कयलक हे ओहिमे एखन समय लगतै आओर तथापि हमरा यदि शिक्षण संस्थान मधुबनी जिलाके ओ जेना आर के कॉलेज जे एन कॉलेज टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सिजौलमे जे अछि सन्दीप यूनिवर्सिटी आर एन कॉलेज ई सभ जे अछि से अहाँके बढ़िआँ बढ़िआँ काज कऽ रहल अछि